हमसब मिथिलाकवासी आओर डेट यानि मिथलामे तारिक कहै छियै तऽ ई भऽ गेल एक जनवरी दू हजार चौबीस भऽ गेल आओर दोसर भऽ गेल अहाँके पाँच फरबरी दू हजार तइस दोसर भऽ गेल ई तेसर भऽ गेल चारि मार्च दू हजार बाइस आओर अप्रील दस अप्रील दू हजार एगारह आओर आठ अप्रील दू हजार उनैस बारह मार्च दू हजार एक्कैस